تصویر میں ترمیم کے لیے ویسے ہی فون میں کافی سارے آپشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر نجی طور پہ استعمال کرنے کے لیے بہت معروف اپلیکیشن کا نام اسنیپ چیٹ ہے وہاں سے مختلف قسم کے ترمیمات تصاویر کے لیے نجی طور پہ استعمال کرنے کے لیے مہیا ہے اس کے علاوہ پیڈ اپلیکیشنس میں تھوڑا پروفیشنل لیول پہ فوٹو شاپ وغیرہ ایسے قسم کے سافٹ ویئرس بھی مہیا ہے تصاویر میں ترمیم کی ضرورت مختلف وجوہات کی بنا پہ ضو ضرورت پیش آتی ہے جیسا کہ رشتے وغ رشتے کے لیے خود کی خوبصورتی اور بہتر تصاویر کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اسکول میں کہیں آپ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں مختلف مقامات کے لیے استعمال میں آتی ہے اس کے علاوہ یہ تجارت تجارت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں جہاں پہ سائن بورڈس پہ ایڈورٹائزمنٹس میں اشتہارات کے لیے میگزینس آرٹکلس وغیرہ میں جہاں پہ بھی اور ہوٹلز وغیرہ میں جہاں پہ آپ فوڈ کی فوٹوز کیونکہ تصاویر کی الگ الگ سگمنٹس ہیں اور اس کے حساب سے تصاویر کی ترمیمات بہت ضروری ہو جاتی ہے جیسا کہ کوکنگ یہ ہوٹلز میں مینول ہو گیا یا کیٹلاگس وغیرہ ہو گئی اور فیشن انڈسٹری میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو مختلف شعبے کے لیے آج کل اسپیشل سافٹ ویئرس مہیا ہیں تو وہ جس فیلڈ سے جس کا تعلق ہے اس کے لیے وہ خاص طور پہ مختلف فیلڈس سے رلیٹیڈ سافٹ ویئر مہیا ہے جس جس جو لوگ یہ سافٹ ویئرس کا استعمال کر کے اپنے اپنے تجارت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں